मां तव्हांखे रोटी जो ऑडर लिखायो हुओ उन में तव्हां रोटी त टाइम सां न मोकिलियव पर तव्हां जेको रोटी मोकिली उन में तव्हां पैकिंग बराबरि न कई हुई पापड़ सभु माना भुरजी विया हुआ मिल्क शेक लिखायो हुओ त तव्हां गिलास में विझण खपे हुन जॻह ता प्लास्टिक थैलीअ में विधो हुओ उहो उहो प्लास्टिक जी थैली फाटी पई हुई ऐं फुल्कनि में फुल्का आला थी विया हुआ हाणे जंहिं महिल मां रोटी महिमान आहियां हुआ रोटी खोली त रोटी खाइण जो त मज़ो न आहियो त मुंहिंजी इज़त हली वई त महिरबानी करे मां तव्हांखे जेके ऑनलाइन पैसा पेड कया हुआ हिन रोटी जा तव्हां उहे पैसा न महिरबानी करे मूंखे वापसि ॾियो छो जो रोटी में मज़ो न हुओ पहिरियों ॻाल्हि त तव्हां टाइम सां रोटी मूंखे न मोकिलयव ऐं जेकी तव्हां रोटियूं मोकिली हुन जी पैकिंग बराबरि न हुई ऐं शयूं बि बराबरि न हुयूं ऐं हिन रोटी जे करे मुंहिंजा महिमान बि नाराज़ थी विया हुआ